خواتین کو روزانہ بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے مثلاً گھریلو باہری اور تعلیمی وغیرہ گزشتہ برسوں میں ہندوستانی معاشرے میں خواتین کا رول کچھ یوں بدلا ہے کہ انہوں تعلیمی میدان میں اپنے آپ کو آگے کیا ہے اور ہر فیلڈ میں ان لوگوں نے اچھے مقام حاصل کیے ہیں اورآج کے دور میں خواتین کے لیے کئی حقوق بنائے گئے ہیں جس کی وجہ سے ان کی حفاظت کی جائے اور ان کو محفوظ محسوس کرایا جائے اور ہندوستان میں تعلیم میں مساوی مواقع حاصل کرتی ہیں جوکہ مردوں کے مقابلے میں بھی مساوی ہوتے ہیں اور عورتوں کے خواتین کے مقابلے میں بھی مساوی ہوتے ہیں